जोंनि गामियारि ओनसोलफ्राव जोबोद मोजां मोजां गेलेग्रा गथ'फोर दं बिथांमोनहा मानोनो बिथांमोनहा नागौ रोखोमनि माने मोजां मोनसे गेलेग्रा फोथार गैयैनि थाखाय मोजाङै सोलोंनो हाया लोगोसे बिथांमोननि नखर नखरफोरा माने इसेबां जौ गोजौ थाखोनि मानि जौगानाय नोयैनि थाखाय नांगौ रोखोमनि जेरै फुटबल जार्सि बुट नांगौ रोखोमनि गानग्रा जे कस्टुमफोर बिफोर गासिखौबो मोनैनि थाखाय मा जायो गावनि सिमां फोरखौ आद्रा खालामना लानाय बायदि जायो लोगोसे जोंहा गामि ओनसोलफ्राव मा जायो फोरोंगुरु जि कचिं बेफोर कचिंफोरखौ मोननाय जाया बेनिखायनो माने गथ'फोरा मा जायो मोजाङै मानि रोंगौथि थाबाबो मोनसे टेकनिकेलि मोनसे स्टेनडार्ड माबायै जि लामाजों सोलोंनानै नोङो सिगाङाव आवगाय लांनो हागोन बे बुस्थुखौ मोनहैस'वा आरो बिनिखायनो गामिनि गेलेनायफोरा मा जायो गामि ओनसोलाव गेलेनायफोरा जोंहा ओरैनो जास रंजानायनि थाखायल' गेलेनानै थानो गोनां जायो लोगोसे रावबो मटिबेट खालामग्रा मानसि गैया बिनिखायनो जेरै जेरै हायो बिदिनो गामिनि ग्रावन फोरावनो ओरैनो गेले नांगौ जायो लोगोसे जोंहा बहाबा सेलेकसन खालामनाय बा सेलेकसन जानाय बहाबा जादोंबा जेबो इनपर्मेसन जेबो मोननाय जाया बिनिखायनो बिदियैनो बोरै होन्दों गामिनि गथ'फ्रा गामियावनो गेलेनानै गावनि रोंगौथि मोजां रोंगौथि गोनांब्लाबो गामियावनो गेलेनानै बिदियैनो बिथांमोननि जिवा जोबलाङो बिनिखायनो जोङो आंनि मोनदांथियाव बेनोदि मोनसे सासे फरायसाया जुदि बाह गथ'वा जुदि मोजां रोखोमनि टेलेनबा बिथांनो नांगौ रोखोमनि नांगौ गोनांथि बेसादफोरखौ मोनजोब नांगोन आरो लोगोसे ग्रावनफोरा मोजां जानांगोन अब्लासो जोंङो इयुनाव माने आवगायाव मोजां सोलोंथाइ लानानै आवगाय लांनो हागोन